जेह्कियां अज्ज कल फिल्मां औंदियां न में सोचनी आं कि में सोचनी आं कि उनें हीरो इन्ने शैल कपड़े लग्गे दे होंदे न में सोचनी आं कि में बी इयै जेह् कपड़े सेआं बड़ा मन करदा मेरी बी सेआने गी इन्ने इन्ने शैल केईं फिल्में च हिरोईन होंदियां इनें इन्ने इन्ने शैल कपड़े लग्गे दे होंदे लोग सेआंदे बड़ा मन करदा कि में सोचनी में बी इयै जेह् सियां कि फ्ही लोग सेआन मेरे कोला दा में बी सीआं सीआं इन्ने इन्ने शैल कपड़े लग्गे दे होंदे हीरोईनैं अऊं सोचनी आं अऊं बी इयै जेह् सीआं में बी इयै जेह् सीआं मेरा बी मनम करदा कि केईं पिल्मां में बड़ियां फिल्मां दिक्खनी आं बड़ियां कपड़े लग्गे दे होंदे जेह्ड़ा नमां ट्रैंड औंदा में बी सोचनी आं कि में बी इयै जेह् सीआं इयै जेह् सीऽ सीऽ देआं लोकें गी मेरा बी बड़ा मन करदा में बी लोकें गी देआं सीऽ सीऽ कपड़े में सीचे बी हैन कि जेह्की फिल्में बिच्च दिक्खने जेह्के लग्गे दे होन जेह्के हीरोइनें लग्गे दा होन दिक्खने फ्ही दिक्खियै सीने सीयै बड़े शैल लगदे बड़े बड़े स्हेई कपड़े आंदे बड़े बारे में सीते केईं फिल्मां में दिक्खियां दिक्खनी आं हीरोईनां बड़ा स्हेई स्हेई कपड़े लग्गे दे होंदे नमें नमें नमें नमें डिजैन दे कपड़े आए दे होंदे फिर मेरा बी मन करदा में सीयै दिक्खनी आं फ्ही मों सीयै लोकं गी बी दित्ते बड़ा मेरा मन करदा में सलवार कमीज बी सीती फ्ही में पटिआला सूट सीता पटिआला कमीच सीती फ्ही ओह्दे बाद बड़े बड़े स्हेई कपड़े होंदे हीरोइनैं बड़े बड़े स्हेई कपड़े होंदे मेरा बी मन करदा में बी इयै सीआं इयै लां प्ही में लोकें गी दित्ते सीऽ सीऽ पटिआला सूट इन्ने इन्ने स्हेई होंदे फ्राक बी सीते ओह्दे बाद प्लाजो बी सीता फ्राक प्लाजो नहिरा कट में अप्पूं सीते फ्ही मेरा मन कीते में शरारा सूट सीयां ओह्दे बाद

ओह्दे बाद फ्लेयर इन्ने इन्ने स्हेई लग्गी ना फ्ही अप्पैं बी सीते में पैह्लें फिल्म फुल्म दिक्खनी फिल्म दिक्खियै कपड़ा जनेह् उनैं लग्गे दे हन फ्ही उऐ जेह् सीने